टेली टेक्नोलॉजी ने परिवार को जीवन शैली में बाधित किया है कई प्रकार से जैसे कि हम मोबाइल से टेकनॉलजी और मोबाइल से पढ़ाई भी करते हैं और गेम भी खेलते हैं चौबीस घंटे मोबाइल देखने की आदत सी पड़ गई है और मोबाइल देखने से अनेक बाधित हो सकते हैं जैसे कि हम मोबाइल देखते हैं चौबीस घंटे मोबाइल देखने के से हमारी आँखों पर प्रभाव पड़ता है हमारे सिर दर्द पर प्रभाव पड़ता है और लोग आलसी होते जा रहे हैं आलसी होने के साथ साथ वे कोई काम भी करना भी नहीं चाहते हैं थोड़ा घर का छोटा मोटा भी काम जैसे कि अब यह जोड़ना घटाना हुआ वह भी मोबाइल से कैलकुलेसन कर लेते हैं आज कल मोबाइल बहुत प्रभावी कर दिया है इन्सान को और इन्सान इसको इसको बहुत तेज़ी से यूज कर रहे हैं मोबाइल लेकर यह दिन रात पढ़ते हैं तो कुछ लोग गेम खेलते रहते हैं तो कुछ लोग रील्स वग़ैरह बनाते हैं बनाते हैं और रील बनाते वह देखते हैं बहुत चीज़ें देखते रहते हैं और मोबाइल से अपने रिलेसन में बात भी करते हैं वीडियो कॉलिंग और उन लोग को जाना आना नहीं पड़ता है ज़्यादा तक मोबाइल से ही बात हो जाती है और एक दूसरे के घर आना जाना भी नहीं चाहते हैं सब मोबाइल पर ही वीडियो कॉलिंग बात कर लेते हैं एक दूसरे को देख भी लेते हैं इसीलिए मोबाइल बहुत प्रभावी कर रही है देखते हैं मोबाइल की वजह से लोग इतने आलसी हो गए हैं कि अपना काम भी नहीं करना चाहते हैं दिन रात मोबाइल बस देखना चाहते हैं कुछ लोग तो मोबाइल की एक दम सी आदत लगा लेते हैं सोते समय भी मोबाइल चलाते रहते हैं दिन में भी मोबाइल चलाते रहते हैं और तो और ये लोग अपना सामान मार्केट का भी सामान अब मोबाइल से ही सॉपिंग करते हैं मार्केट का कोई भी सामान हुआ घर की सामग्री हुई उसे भी मोबाइल से ऑडर कर देते हैं फ़ोन से ऑनलाइन सॉपिंग भी कर लेते हैं कोई चीज़ लेना हुआ बाहर से कोई चीज़ तो वह भी फ़ोन से ही कर लेते हैं बिजली का बिल देना हुआ तो वह भी फ़ोन से कर लेते हैं गैस बुकिंग करनी हुई तो वह भी फ़ोन से कर लेते है और कोई भी चीज़ खाने पीने की भी सामान हो तो वह भी मोबाइल से ही बुक कर लेते हैं और कहीं आने जाने के लिए पेमेन्ट भी मोबाइल से ही करते हैं और तो और मोबाइल से खाना बनाना भी सीखते हैं सब लोग और तो और जोड़ घटाना सब अपने से करते थे वह तो सब मोबाइल से ही करते हैं छोटा सा छोटा जोड़ घटाना भी जोड़ भी जो भी हो वह सब मोबाइल से ही करते हैं और तो और सब लोग मोबाइल में दिन रात देखते रहते हैं इसकी मोबाइल की वजे से बहोत बाधित हुई है इससे सिर दर्द और आँखों की रौशनी कमज़ोर हो जाती है आँख में चश्मा लग जाता है मोबाइल की वजह से मोबाइल देखते देखते दिमाग़ भी ख़राब हो जाता है हमेशा मोबाइल की लत जो लग जाती है मोबाइल ज़रूरी है हाँ सीमित तक ज़रूरी है लेकिन इसको अपनी आदत बना लिए हैं कुछ लोग तो हमेशा ही मोबाइल का यूज करते रहते हैं बिना मोबाइल के तो रहे ही नहीं पाते हैं टेकानॉलजी परिवारिक जीवन शैली को कैसे बाधित कर रही है इसी प्रकार सब लोग आलस होते जा रहे हैं टेकानॉलजी की वजह से आलसी बन गए हैं सब काम मोबाइल से ही करते हैं बाहर आना जाना भी नहीं चाहते हैं मुबाइल से ही अपनी ज़रूरतों की चीज़ें भी ला लेते हैं अब हर चीज़ मोबाइल में ही करते हैं